आं दिनै बे मबाइलनि जगिदि जोंनि बि टि आर सिङाव थानाय जि आबादारि बेखौ आं इसे बुंनो हासथायदों दाना आरोबाव जोंनि आबादारिनि सायाव जोंनि बि टि आर नि सिङाव थानाय दाब दाब जायगायाव जोंहा गोबांथार खामानि मावनायाव माइ गायनायाव आबाद खालामनायाव जोंहा गोबांथार असुबिदा जानानै दङ आरो बे बाथ्राखौ आं दिनै स्फस्थ' नोंथांमोननो होननो हासथायदों जोंनि बि टि आर सिङाव थानाय जेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोना जोंनि आबाद खालामनायाव गोबां दा खस्थ' मोनना दङ जेरै आंनि बाथ्राखौ होनदो आङो आबाद खालामनानै आं जिखिनि दा आं मोनो बे आबादखौ जों साइन्थिफेखेलि मावो मोनब्ला बिगियाननि जुनै जों मावो मोनब्ला जों गोबां आबाद मोननानै दिनै गावखौ गावनि जानाय लोंनाय फिसा फिसौ फोरोंनायाव जों गोबांथार मोनसे रेहाय मोनगौमोन नाथाय दा जोंनि बि टि आर सिङाव थानाय जायफ्रा हा दङ बे हा गोनांफ्राबो माइ गायनायाव जोबोद असुबिदा जानानै दङ खारन जोंनि बि टि आर सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि हाबा मावनायाव जोंहा हेंथा दङ मानोना जोंहा सोब बोथोरा जेब्लायबो अखा हानाया थाया बेनिखायनो जोंनि माइ गायनायावबो जोंहा दैनि समस्या बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जामफै लामानि समस्या बेखौ जोङो दा मोजाङै मोननो हायाखै आं मिथिहोदों बिनि जुनैदि दिनैनि जोंनि बि टि आर सिङाव थानाय जेनेबा बेंथल सुइस गेट दङ बेनिफ्राय जोंनि इस्थ दंगस गामिया जों मोजाङैनो जों आबाद मावनो मोनाखै नाथाय बेवहाय जोंनि जे सुइस गेट दङ बेजों जोङो अखाजों सुइस गेट नि दैजों जों एफा एफायै गायनानै जों मोननो हायो दि बेवहाय जोंहा दिनैसिम दासिमबो दै गैया नाथाय नांगौ बायदि जों अखाजों आरो जामफैनि दैजों बिजों लगाय लथाय माने जों मोनसे खामानि गायनायाव जोङो नांगौबायदिखौ जों मोननो हायाखै नाथाय ओ फुरा जोंहा जामफै दै थायोमोनबा जोंनि गामिनि गेजेराव बा जिखुनु गामिनि गेजेराव बि टि आर नि सिङाव थानाय बेजोंनो रुजु रुमु मावनानै जानायनि सम आरो खाबुखौ मोननो हागौमोन नाथाय जोंहा दा उफाय गैया बोथोरा सानफ्रोमबो अखा हाया नाथाय जोंनि जामफै दैफ्रा जोङो बेखौ मोननो हाया माने जामफै दैफ्रा थोब्ले माब्ले अखा हादेरोबा जों गायनो हायो बेनिखायनो बे थोब्रे माब्रे जामफै फोरखौहाय फुरा खालामनानै होनो हायो आङो रेखुवेसथ थु बि टि आर गभरमेन्थ दा सलुसन अफ दा केनेल एन दा सुइस गेट आं बेखौ नोंथांमोननि सिगांआव बुंनानै खावलायबाय आंनि बुंनायखौबो एसेयावनो फोजोबबाय थेंखिउ